یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج کل کے بچے گھر کے کھانے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور انہیں باہر کا کھانا دکان پر کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے وہ ماں باپ سے ضد کر کے باہر کے پیکیٹ والے سامان کو کھانا پسند کرنے لگ کرنے لگے ہیں یہ ان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے لیکی ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ بچوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر ان کھانوں کو خوبصورت اور صحت مند بنا کر ایپ پر کشش پیکٹ میں پیک کر کے دکھایا جاتا ہے تو بچے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور پکیٹ والے کھانوں کو چینی وغیرہ ملا کر اتنا ذائقہ دار بنایا دیا جاتا ہے کہ بچوں کو پسند آنے لگتے ہیں اور ایک وجہ یہ ہے کہ سارے سامان بہت ہی آٓسانی کے ساتھ ہر گلی اور ہر محلے میں گاؤں گاؤں میں جہاں ضرورت کی چیز ملے یا نہ ملے یہ سارے سامان بہت آسانی سے مل جاتے ہیں پھر دوستوں کا اثر دوستوں اور ساتھیوں کی دیکھا دیکھی وہ اس غلط کھانے کے عادی ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا سبب جو ہیں وہ ہیں والدین کی لاپروائی والدین کی لاپرواہی سے بچے اس عادت کے شکار ہو رہے ہیں والدین سست اور کاہل ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے بچوں کو گھر میں ان کی پسند کی چیز پکا کر دینا چاہیے ایسا نہ ہونے کی وجہ سے بچے باہر کا سامان کھانے کے عادی ہو رہے ہیں اس طرح کے تمام کھانوں پر اگر پابندی نہیں لگائی جاتی ہے تو آگے چل کر بچوں میں مختلف خطرناک بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے